नमस्ते ले लीजिए कितनी तक चाहिए आपको जमीन जमीन अरे पन्द्रह लाख बीघा है पन्द्रह लाख भी है सोलह लाख भी है जिस आपको तो कितने तक लेंगे आप ये बताइए बोलिए कितने तक चाहिए आपको जमीन तो हमारे पास पंद्रह लाख की पंद्रह लाख बिगहा है जमीन और बहुत जमीन है हमा पास प्रताप गढ़ भी भी है फैजाबाद भी है बनारस भी है लखनऊ भी है जहाँ लेना तहां भी है जमीन हमारे पास तो कितने तक लेंगे कितने तक नहीं लेंगे ये आप बताईए वैसे देख लीजिए आपको समझ में आएंगे तो ले लेना नहीं समझ में आए तो नहीं लेना अब तो तो कब आई बस हाँ बिल्कुल देख लीजिए आके रहता है तो लेना नहीं होगा तो नहीं लेना न औ और क्या बताईए और रोड पर तो है हमारे पास दो तीन जमीन है हमारे रोड पर हाँ तो ले लो पन्द्रह उन्द्रा लाख की दे देंगे हम हम आपको नहीं हमारा परता नहीं है तो हम कैसे लगा देंगे हम रोड के जमीन जानती हो रोड के जमी कितनी महंगी बिकती है आप तो जानती हो तब फिर तो आपको हम कितना तक दे दें कि आप उतने म खुश हो जाओ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मिल पाएगा इतने में कहाँ बारह लाख कहाँ सत्रह लाख में तुम ले रहे हो हाँ ऐसे तो नहीं नहीं देंगे तो बोलिए आप सत्रह लाख पर देंगे हम बोलिए लेंगे अब तो कब आओग

तो ठीक है बात कर लेना जे वो उससे बात कर लेना अपना ठीक है ठीक है तो जमीन कितने तक चाहिए आपको वो बताइएगा फिर हाँ सत्रह लाख से खाले म नहीं देंगे हम आपका मर्जी हो तो लेना ना मर्जी हो तो नहीं लेना आप ये जमीन है बनारस हाँ औ रोड मेन रोड पर है औ फैजाबाद में है लखनऊ भी है कानपुर में है चलो ठीक है रखिए हम हाँ चलो थैंक यू हाँ नमस्ते